ہمارا پیارا ملک ہندوستان آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے ہمارا ملک مختلف صوبوں اور خطوں میں بٹا ہوا ہے اور شمالی اور جنوبی اعتبار سے ہمارا ملک ہندوستان بہت مختلف اور الگ ہے ان دونوں علاقوں یعنی شمالی اور جنوبی ہندوستان کے درمیان کافی فرق پایا جاتا ہے سب سے بنیادی فرق ہے فرق جو ہے وہ زبان کا ہے شمالی ہندوستان یعنی یو پی اور بہار اور اس کے پڑوس کا علاقہ جو ہے وہ ہندی اور اردو وغیرہ زبان استعمال کرتا ہے جبکہ شمالی ہندوستان میں ہندی اور اردو نہیں بولی جاتی ہاں حیدر آباد میں اردو بولی جاتی ہے لیکن بہت کم ہی وہاں بھی بولی جاتی ہے وہاں کی اپنی مادری زبان ہے جیسے ملیالم کنڑ اور تمل زبان وہاں بولی جاتی ہے اسی طرح کھانے پینے اور لباس میں بھی شمالی اور جنوبی ہندوستان میں فرق پایا جاتا ہے ہمارے علاقے کا پکوان بہت الگ ہے اور شمال کا بالکل الگ ہے وہاں ہر ایک چیز میں ناریل کا تیل استعمال ہوتا ہے وہاں کڑی کا پتا استعمال ہوتا ہے وہاں کا اڈلی ڈوسہ بہت مشہور ہے جبکہ ہمارے علاقے میں یہ سب نہیں کھایا جاتا اسی طرح ثقافت اور تہذیب بھی الگ ہے